कोंकणी भाशेंत अनुस्वार आसता बाकीच्या भाशेन लेगीत अनुस्वार आसतात पूण कोंकणी भाशेंत हो हे अनुस्वार तो शब्दूच बदलतात देखीक माड अनुस्वार नासतना म्हणजे नाल्लाचो माड मांड अनुस्वार मचेर घाल्यार फुगडी वा हेर पारंपारीक नाच करतात तो जागो न्हंय अनुस्वार नासतना म्हणजे न्हय न्हंय अनुस्वार आसतना म्हणजे रिवर